ہمارے بہار میں جیسے کہ بہت سارے راجا آئے تھے اور شاسن کیے تھے کافی جیسے جب دیش میں راجا مہاراجہ آرنجیب اکبر بربل جو بھی جتنے بھی راجا مہاراجہ پوری دنیا ساسن کیے تھے ویسے ہی بہار میں جتنے بھی راجا مہاراجہ تھے اور راجا مہاراجوں نے ہم ہمارے بہار میں بھی جادہ تر ساسن کیا الگ الگ جادہ تر پٹنہ میں جو عالم آبادی نام سے جانا جاتا تھا اس سمے میں نے تو کافی راجا مہاراجہ نے اس میں نے ہمارے بہار میں بھی جائ تر وہ جو کیا تھا ساسن کیا اور کافی بہت سالوں تک کیا اور ہم ہم لوگوں کو اتنا جانکاری نہیں ہے کی ہے کتنے راجا مہاراجہ ساسن کیے تھے اس بات کی جانکاری نہیں لیکن کتابوں کے انوسار پرنے سے لگتا ہے کہ ہمارے راجا مہاراجا کافی بہار میں بھی بہت سال تک اپنا راجا مہاراجہ مطلب ساسن کیا تھا ابھی اس سمے میں بھی کہیں کہیں جیسے کہ ہمارے راجا انوتسہ ہو گیا اور پٹنہ ہو گیا گیا ہو گیا اور بہت بہت جگہ پہ راجا مہاراجاؤوں کا کلعہ ہے جو کافی خوبصورت ہے ابھی بھی ہم لوگ وہ سب کو دیکھتے ہیں اور کافی پسند آتے ہیں اور ہم لوگ کافی اچھے خاصے ہم لوگ دیکھنے آتے ہیں سوک سے دیکھنے آتے ہیں کہ راجا مہاراجہ سب کافی اچھے خاصے سے لکھٹ کے ہیں